हांव चडशी रांदतना एलुमिनीयम आयदनां यूज करता स्टिल म्हणटात बरें न्ही म्हण तितूंत जेवण जाता तें बरें न्ही म्हणटात म्हण आमी चडशीं एलुमिनीयम यूज करतात तितूंत रांदिल्लें जेवण म्हणटा अशें बरें म्हण आनीक तेतूंत तेल बी कमी यूज जाता एलुमिनियमाक लागना जेवण स्टिलाक बी लागता स्टिल यूज करपाकूच पडल्यार आमी नाॅन स्टिक किंंवां